हमारे देश में हेल्थकेयर सिस्टम की बात की जाए तो अन्य देश के मुताबिक उतना अच्छा नहीं हैं बहुत सी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है जैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एम्स जो होता है इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल होता है इसमें बहुत अच्छा इलाज़ किया जाता है लेकिन यह अस्पताल में एमरजेंसी की सुविधा नहीं हैं यह एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जो एम्स अस्पताल है उसमें एमरजेंसी की सुविधा नहीं हैं जब बोला जाता है कि यह अस्पताल बहुत ही अच्छा होता है है इसमें बहुत अच्छे तरीके से इलाज़ किया जाता है तो इसमें एमरजेंसी की सुविधा होना चाहिए बाकि अस्पतालों में एमरजेंसी की सुविधा है लेकिन एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि वो जितना बिल आएगा उस बिल का भुगतान कर पाएगा क्या नहीं हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे कोई इलाज़ कराने के लिए जाता है जैसे उसकी बी पी लो है थायराइट है या उसके पल्स थोड़ा कम चलने लगा है तो उसको कुछ ज़्यादा घबरा देते हैं कि अरे तुमको आई सी यू में भर्ती होना पड़ेगा डॉक्टर लोग कुछ ज़्यादा ही चमका देते हैं जबकि इसका एक नॉर्मल इलाज़ है इसको आई सी यू में भर्ती न भी करें तो भी चलेगा लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट मारी बोलना चाहिए मैं तो लोकन भाषा में यही बोलूँगी कि अस्पताल में गए कि अपने जेब खाली कर्ज़ में डूब गए जो पैसे नहीं है जिनके पास तो वह अपने जो भी उनकी से विरासत की ज़मीन है सोना चांदी है यह सब बेचेंगे और इलाज़ कराएंगे